हा मूंखे हिकु दफ़ो पुलिस मां तकलीफ़ आई आहे मुंहिंजा कुझु ज़रुरी पेपर्स ऐं पेन कार्ड आधार कार्ड ग़ुम थी विया त मां पुलिस टेशन वयसि एफ आइ आर लिखाइण कलाक ॾेढ निकरी वियो पर कोई साहिब ध्यान न पियो ॾिए त उन खां पोइ मूंखे चयो वयो कि तू सुभाणे अचजएं ठीक आहे मां ॿिए ॾींहं ते वरी वयसि त उते जेको साहिबु वेठो हुयो उन मूंखे चयो कि कल्ह जंहिं साहिब तोसां ॻाल्हायो आहे उहो अॼु न ईंदो उहो सुभाणे ईंदो त तूं सुभाणे अचजएं ठीक आहे मां वरी वयसि ॿिए ॾींहं ते आयमि त मूंखे साहिब चयईं भई ठीक आहे असां तुंहिंजी एफ आई आर लिखऊं था पर तूं हिकु दफ़ो वञी करे पंहिंजे घर में ॻोल्ह मतां तोखे तुंहिंजे घर में ही मिली वञई त मां घरु वयमि वापस उहे पेपर्स सभु ॻोल्हण चालू कयो लेकिन मूंखे कुझु बि न मिलियो मां ॿिए ॾींहं ते वरी पुलिस टेशन वयमि साहिब खे ॿुधायो त साहिब मुंहिंजी एफ आइ आर लिखियईं उन खां पोइ अॼु ॿ महिना थी विया आहिनि इन ॻाल्हि ते कोई बि एक्शन न खंयो वयो आहे